दोहोरोम दोहोरोमखौ आङो बाथौ दोहोरोमखौ सिबियो आं बाथौ दोहोरोमआरियानो बाथौ दोहोरोमा जोंहा जोंनि दा बर'फोरनि थाखाय बर' हारिनि दोहोरोम होनबा बुंबा बाथौ दोहोरोमखौनो जों गनायना लायो मानो होनबा बे दोहोरोमानो गोदोनिफ्रायनो फालिबाय थानाय फालिबोबाय थानाय सिबिबोबाय थानाय दोहोरोम गोदो बाथौ दोहोरोमखौ एसे गुलाय गुजाय जानाय नुदोंमोन हिन्दु दोहोरोमनि माखासे नेम खान्थिफ्रा जोंनि गेजेराव हाबसन्नानै जोंनि बाथौ दोहोरोमखौ गुलाय गुजाय खालामदोंमोन जेराव बोलि दान खालामनाय दाउ हाथारनाय बोरमा दान्नाय बायदिसिना बिबायदि अनेक माने जोंनि दोहोरोमनिआव हाबसन्नानै थादोंमोन दिनै बे दोहोरोमखौनो जोंनि माखासे गोरों गोरा आरो दोहोरोमसुला माखासे मानसिफ्रा बाथौ दोहोरोमखौ फोसाबनानै दिनै बै दाउ हाथारनाय बोरमा दान्नाय बेफोरनिफ्राय उदार खालामनानै जोङो दा बि जोंनि बाथौ दोहोरोमखौ बिबारजों फुजिनाय दोहोरोमाव लानायबाय जों फोसाबनानै बाथौ दोरोमखौ जों दिनै बिदि बोलि बिदान गैया जोंनियाव दा जोङो बाथौ दोहोरोमखौ बिबारजोंनो जों सिबियो बिखौ जों जेब्लायबो माने मंगलबार सानाव जोङो जोंनि थानसालियाव थांनानै जों गासैबो गामिनि रायजो राजाफ्रा थांनानै सामफ्रामबो आर'ज गाबो बिसोरो मा होन्ना बुङो इसोरनियाव आर'ज गाबो जे गासै बुहुमनि रायजो राजाफ्रा मानसि हारिया जिब जुन्थुआ आलो गोजोन थायो बेनि थाखाय जों थानसालियाव आर'ज गाबो आरो बै मंगलबार सानाव जों बर'फ्रा गासैबो माने गावबा गावनि बाथौसालियाव दफांनि बाथौसालियाव फुङावनो दुगैस्रां लोबस्रां खालामनानै ओंखाम जानायनि सिगाङावनो जों फुङावनो जि साफा सुफा खालामनानै गावनि बाथौ सालिखौ सुस्रां लोबस्रां खालामनानै बायदिसिना बिबार दै गोथार आलारि बाथि फोजोंनानै जोङो बावसालियाव जोंङो हान्थु खेरायनानै आलारि बाथि फोजोङो आरो फोजोंनानै जोङो नख'रनि सान्तिनि बुहुमनि सान्तिजों लोगोसे नख'रनि सान्तिनि थाखाय जों आर'ज गाबो जाहाथे इस्वरा बाथौ बोराइ आफा बोराइ बाथौवा जोंखौ सामफ्रामबो आलो गोजोनै लाखियो आरो बुहुमखौ गोबाव सम माने जोरहोनानै दोनो बिनि थाखाय जों इस्वरा आफा फारसे आर'ज गाबो आरो बिदिनो दा जोंनि बाथौ दोहोरोमा गोबां माने जौगानाय जाबाय जोंहा जोंनि बाथौ दोहोरोमनि गाहाय बिजाबानो जाबाय मैखुन मैखेनावनो जोंहा बाथौ दोरोमनि नेमखान्थिफ्रा लिरनाय थायो जों बाथौ दोहोरोमखौ जों मा होन्ना बुङो मोनबा फोरबोजों फालियो बाथौ फोरबो दोहोरोमाव जेरै बैसागो आमथिसुवा गाथि फोरबो मागो फोरबो र' र' बैसागो बिनिफ्राय आमथि आमथि फोरबो बिनिफ्राय मा होनना बुङो काति फोरबो आघोन फोरबो आरो मागो फोरबो बे मोनबाखौ जों मानियो बे मोनबायाव जोङो सानफ्रोमबो गासै बाथौ हारिफ्रा बाथौ आरिफ्रा गासैबो रायजो राजाफ्रा गावबा गावनि थानसालिफ्राव नख'रनि बाउसालिखौ बाउखांनायनि उनाव गासैबो जोंनि बाथौ थानसालियाव थांनानै आर'ज ज' जानानै आर'ज गाबो बेयावनो जों दोहोरोमनि बाथ्राफोरखौ रायलायो आरो बेयावनो जों सप्तायाव खनसे जोंनि रायजो राजाफ्रा गामिनि रायजोफ्रा ज' जालायनानै बेयाव मोखां नुलायो आरो बेयावनो दुखु सुखुनि बाथ्रा जों सावरायलायनाय जायो आरो बिदिनो जोंनि गुबै ओंथियानो जाबाय जोंनिया हा दै बार अख्रां बेनो बेखौनो जों फुजियो जोंनिया जा मिथिंगायारि दोहोरोम जों बेखौ जेब्लायबो जों सिबियो आरो बे मोनबा बुस्थुआ जोंनियाव गैयाबा जों थांना थांनायानो थान जायो बिनिखायनो जोंनि बाउ माने बाथौ दोहोरोमनि गुबै सिन सिनायथियानो जाबाय सिजौ जोंनि बाथौ सालियाव सिजौ दंफां जों गायो आरो बे सिजौ दंफांआनो अनेक मा होनो ओंथि दङ बे ओंथि गोनां ओंथि गोनां दंफांखौ लानानै जों बेखौनो जोंनि मा होनना बुङो सिनायथि होन्नानै जोङो सिबियो बेयावनो जों जोंनि दोहोरोमखौ बा जों इस्वरखौ गाबज्रियो जेरै मा होनना बुनो बाथौ दोहोरोमाव जोंनिया बुंदों मैदेरा गाबोनो दुखु दाहाजों अदाल गुदियाव मानसिया सिबिया गाबो आफा बोराइ बाथौनि सेराव होन्नानै बिफोरबायदि बाथ्रा जोंनियाव सोलियो बे मा होन्ना बुङो जोंनि दोहोरोमाव आरो बैसागो फोरबोआव जोङो ओरैबायदि जोंनिया रंजानाय आरो मोसानाय मुसुरनाय बे बिराद जोंनि माने मा होन्ना बुङो बैसागो फोरबोआ जोंनिया बिराद गिदिर फोरबो बे फोरबोआव जोङो बाथौ सालियाव मा होनो जों सिगां सानखालि मा होनो सैथो दाननि जोबथा खालि जों मोसौ थुखैयो मोसौ थुखैखांनानै जोङो बायदिसिना खैजिमा जानाय खैजिमा हान्नाय बायदिसिना आरो माने गोखा गोखै दिंखिया खुंखा जानाय बिबायदि जोंनियाव माने जायो आरो सोलियो ओमफ्राय बिनि उनाव अखानायै एक थारिकआव जोङो बाथौ सालियाव बाथौ सालियाव थांनानै बेयाव गासैबो नख'रनि बाथौ सालिखौ सिबस्रां लोबस्रां खालामनानै जोङो बेयाव गावबागाव नख'राव मा होन्ना बुङो आलारि बाथि लगायनानै फिथाइ सामथाय होनानै बायदिसिना बाउथाइ होनानै जोंहा नख'रनि आर'ज खालामो बिनि उनाव जोङो मा होनो थानसालियाव गावबागाव गामिनि थानसालियाव थांनानै जों गासैबो ज' जानानै आर'ज गाबो आरो जों बै बाथौसालि बाउनायनि सिगाङावनो जोङो फुं समाव जोङो मा खालामो जों बै बाथौ सालिनिफ्राय जोंनि दौरि आरो लेङाइ दौरि बिसोरो मा खालामो सासेया दौरिया गामिनि गासैखौबो दै गोथार लानानै जोंनि बाथौ सालियाव दैखौ गोथार खालामना लानानै आफा बोराइ बाथौनि न'आव माने हान्थु खेरायना लानानै रायसन्नानै दै लथासेखौ गोथार खालामना लाना बेखौ जों गामियाव गासैबो गामिनि नख'राव थांनानै जों सारस्राङो आरो सारस्रांनानै गामिनि माने सुवा सुथि बायदिसिनाखौ जों गोथार खालामनानै लायो आरो जोंना बियो परमफरा गोदोनिफ्राय सोलिबाय थानाय नेम आरो बेनिफ्राय उनावसो बे नख'रनि बाउसालिफोराव बे जोंनि गावबागावनि नख'रनि आलारि बाथि बायदिसिना बाउथाइफोरखौ होनो हायो होखांनायनि उनाव आरो गासैबो रायजो राजाफ्रा गावगावनि बाथौखौ लानानै आखौ मा होन्ना बुङो माने जा गामिनि गुबै माने थानसालियाव लांनानै गासिबो आर'ज गाबो आरो ज' जानानै गावनि आर'ज गाबो आर'ज गाबखांनानै जोङो बै बैसागोनि से खालाराव आर'ज गाबखांनानै जोङो गासैबो जोंनि रायजो राजाफ्रा मा खालामो गिदिर गिदिरफ्रा गिदिरफोरखौ उन्दैफ्रा खुलुमो आरो गेदेरफ्रा उन्दैफोरखौ मा होन्नांगौ बोर होयो बिदिनो आवगायाव माने जोंनि गेजेराव बिदि अनलायनाय आरो सिबिनायखौ जों जों देखायो आरो जोंनाव गोदोनिफ्राय सोलिबाय थानाय बिदिनो गिदिर गिदिरफोरखौ गेदेर माने बिदा जानाय सोरबा बिमाय जानाय बिबौ जानाय बायदिसिनाफोरखौ माने जोंनि फिसौफ्रा फंबायफ्रा बिनानावफ्रा माने गासैबो खुलुमलायनानै बोर बिलायो आरो गेदेरफोरा उन्दैफोरनो मा होनो बोर होयो बिदि जोंना सोलिबाय थायो बिनि उनाव जोङो एक थारिकनि उननिफ्राय दुइ थारिकनिफ्राय बिथिं जोङो मा खालामो बे ओइ बैसागो फोरबोआव जोङो मा होन्ना बुङो गामियाव गामियाव गासैबो ज'नो बोराय बेन्थ' सेंग्रा सिख्ला ज' जानानै जोङो गामिनि नख'र नख'र थांनानै एसे मोसाग्लाङो आरो गासैबो गामिफ्राव मोसाग्लाङो मोसाग्लांनानै फुरथि खालामो बोसोराव खेबसे बिदिनो गासैनिबो नख'राव न' न' हाबनानै माने मोसानानै जोङो गिदिङो गामिनि गासैनावबो जोङो आरो बे ओंथियानो जाबाय जों जों जों मानसिफ्रा गामिनि मानसिफ्रा जों गासै बेस्थ' थायो बेस्थ' थानायाव जोङो बै माने गुबुन सानफ्राव बिदि थांनानै नख'र नख'र थांबाय थानो जोंहा सम थाया बिनिखायनो जों बै बैसागो फोरबोआवनो जोङो सानसे गासैबो ज'नो मोसानायजों लोगोसे बै नख'रफ्राव बयबो ज' ज'हैनो हाबनानै बेरायलायनानै जों बेरायलायनायनि मोनो बेयावनो जों मा साहा लोङो बायदिसिना लानानै जायै लोङै फिथा जानानै जोङो बेरायलायो आरो मोसानानै रंजायो बिबायदि जों बैसागो फोरबोखौ जों फालियो बेबादिनो आरो बिदिनो जोंनि गोजाम जारिमिननि बाथ्रा जेनेबा आं गोरा गोलाव गोदो जालांनाय बांद्राय गोलावखौ नङा आंनि बै मोनबोनाय समनि जेनबा आन्ड'लन समनि आबसुनि जिथु आन्ड'लन बे समनि बाथ्राखौसो एसे बुं माने बुंनो सानबाय जेब्ला जों आबसु आन्ड'लना नाइनटिन ओइटिसेभेनाव जागायजेन्दोंमोन जागायजेन्दोंमोन अब्लानिफ्रायनो जोङो जों माने मोनबोदों मानो होनबा अब्ला सम जों क्लास टेनफोरसो जाबायमोन खोमा जोङो ओइटि ओइटआवनो आं जों मेट्रिक होनाय नालाय क्लास टेन जाबायमोन बे ओइटि ओइटआव आं मेट्रिक होदो मेट्रिक एक्जाम होदों बे समाव जों बै समाव जोङो बेबायदिनो मेट्रिक लिरखांनानि उनावनो जोङो माने आबसुनि बे सोमावसारनायाव जोङो बाहागो लानो मोन्दोंमोन आरो बाहागो लाबोदों आरो बे बाहागो लाबोनायाव सिगां जों जेनेबा मा होन्ना बुङो बे आबसुनि जोंनि गोदोनि दैदेनगिरिफ्रा जोंखौ दैदेनदोंमोन जों बै समाव मा होन्ना बुङो मेमबार हिसाबै जोङो खामानि आनस'लिक लेभेलाव जों खामानि मावदोंमोन आनस'लिक लेभेलफ्राव थाफानानै खामानि मावदोंमोन बै समाव मोनसे हान्जा दंमोन भलुन्टियार फर्स होन्नाय भलुन्टियार फर्सआव जोंखौ अनेक गासैबो गावबागाव ओनसोलफ्राव गोबां रोखोमनि मा होन्ना बुङो मावसोम हान्जा दादोंमोन बे मावसोम हान्जाफ्रानो जादोंमोन भलुन्टियार फर्स बे भलुन्टियार फर्सआव जों बाहागो लादोंमोन बाहागो लानायाव जोंखो अनेक सोलों सोलोंनाय होदोंमोन आरो फोरोंदोंमोन आरो जोंखौ बायदिसिना आरमिनि आरमि रिटायार आरमिफ्रा फैनानै जोंखौ आरमिनि ट्रेनिंफोरखौ बारनाय खारनाय माबा सिटि गिसालनो माहायबा सालनो बेबायदि माने बेफोरखौ जोंखौ सोलोंदोंमोन माबोरै माने दावहा नांनानै बोरै खारग'नो हागोन बोरै बासायगोन बेफोरखौ जोंखौ फोरोंदोंमोन माबादि हाबखुमा हाबसोनांगौ माबादि दावहा नांनांगौ बिदि जोंखौ फोरोंदोंमोन आरो बिदिनो जों बेबायदिनो बाहागो लादोंमोन लायै लायैनो बे आन्डलन सोमावसारनाय जों बायदिसिना खामानिफोरखौ एसे एसे मावबोदोंमोन मावै मावै फैनानै मोनसे समाव बिदिनो आबसुनि सोमावसारनाया बांद्राय बांद्राय जालाङो अनेक गोबां माने जोंनि गेजेराव खैफोद आफोदफोरा फैयो जेरै गामिफ्राव थानो हाया जायो पुलिसफ्रा हरबानो मोनाबानो माखासे गामियाव फैनानै मानसिफोरखौ हमग्लुंफैयो बायदिसिना बुग्लुंफैयो लांफैयो हमना लाङो बिदि अनेक जायोमोन आरो बिबादिनो अनेक मानसिफोरखौ बिदिनो मा होन्ना बुङो माबाफ्राव माने जेलफ्राव पुलिसफ्रा थानाफ्राव लांनानै जेल जाहोदोंमोन बुदोंमोन अनेक बु बे समाव बिराद बुयोमोन पुलिसफ्रा बिबायदिनो जोंनि गेजेराव बेबायदिनो अनेक दुखु आफोद जाबोदों आरो बिनि गेजेरावनो जोंनि गेजेराव बिदिनो गावजों गावजोंबो दावहा नांदोंमोन दा बेखौ जोंनि गेजेराव मोन्नै हान्जा दोंमोन बे मोनसे हान्जाखौ आं मख'लिया जोंनि गेजेरावनो मोन्नै हान्जाजों जोंहा नांलाय खमलाय जायोमोन जानायाव बिदिनो जोंनि माखासे गोरों गोरा लिदारफोरखौ जों खोमाना लानो गोनां जादोंमोन आबसुनि आबसु बा थुनलाइनि गोबां गोरों गोरा मानसिफोरखौ जों खोमाना लानो गोनां जेरै बिहुराम बर' बिनिशर ब्रह्ममोन बायदि आरो ओइथिं आबसुनि अनेक मानसिफोर माने लिदारफ्रा जोंना माने जोंनि गाव गावजों दावहा जानायाव नांलाय खमलाय जानायाव बिदिनो जोंनिया माने खहा जादोंमोन आरो बिदि आरो बिदि नुयो नाथाय बिदिनो फैयै फैयै दोनै माखासे सुक्ति जालांबाय मोनथाम सुक्ति जाबाय माखासे मोनथाम सुक्ति जाबाय मोनसे बिएसि जाबाय बिनि उनाव बिटिआर बिटिआरननि उनाव दा बिटिसि बिटिसिनि उनाव बिटिआर बिदि जाबाय बेबायदि जानायाव जोंहा एसेबाबो जोंनि रायजो राजानि एसे बांद्राय नङाब्लाबो एसे डेभ्लप जादों आरो अनेक लामा सामानिफ्रायनो इस्कुल बा इस्कुल बायदिसिनाफ्रा एसे जादों जोंनि मानसिफ्रा एसे नङा एसे साख्रि बाख्रिफोरखौ मोन्दों बेफार फांलांगि थिखा थिखाफोरबो मावनो हादों एसे बेबायदिनो एसे डेभ्लप जादों होन्नानै आं सानो आरो आंनिफ्राय बेबायदिनो सानो आरो मा बुंबावनो आरो बिदिखौ बुंला अनेक थायो थावबो आं बांद्राय बुंदों सानबाय